नमस्ते नमस्ते हाँ हमारे यहाँ समस्तीपुर में स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है यहाँ पर किसी का स्वास्थ गड़बड़ होता है तो यहाँ पर गाँव भी मतलब छोटा छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र और बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं जिसके कारण पेशेंट को हमारे गाँव से या हमारे समस्तीपुर जिले से बाहर जाना नहीं पड़ता है जल्दी और क्या यहाँ पर हर एक प्रकार की जाँच होती है हर एक प्रकार की बीमारी की दुविधाएँ होती है उसका हाल होता है

बहुत हद तक हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर और क्या बताएँ सब जैसे सब यहाँ का है वैसे भी हमारे यहाँ भी है सब मगर सबसे इतना तो पता है जो सबसे अच्छा होगा हमारे यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चलता है यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भी है और यहाँ सरकारी केंद्र भी है दौ चार हाँ बस यहाँ पर साँप वगैरह काटता है तो उससे रिलेटेड नहीं है थोड़ा दूर जाना पड़ता है उसके लिए मत मतलब साँप वांप काटा है तो यहाँ पर लग मतलब पास में व्यवस्था नहीं है थोड़ा दूर जाना पड़ता है दूसरे जिले में थोड़ा बहुत है ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत नहीं मगर है फिर भी स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्था बहुत हद तक ठीक ठाक ही है जैसा रहना चाहिए वैसा ही है नहीं गड़बड़ तो नहीं है बट सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत पैसा वैसा लिया जाता है जो नहीं लेना चाहिए नहीं जा तो नोर्मली सब सकते हैं मगर थोड़ा बहुत दस बीस रुपये नहीं लिया जाता फिर भी लेते हैं यहाँ पर अरे बहुत बार शिकायत हम लोग कर चुके हैं हाँ ये तो है बट लिया जाता है हाँ ठीक है आप नहीं दीजिएगा बट और सब से लिया जाता है हाँ ठीक है कर लीजिएगा